हैलो डॉक्टर साहब बोल्ला दे कुछ निं ओह् ढिड्ड पीड़ होआ दी ही मेरी ओह् मिगी पुच्छा दी ही क् मिगी दस्सो क् पेट च इंफेक्शन होई गेदी बड़ी अंजी अंजी में घरेलु लाज बड़े कीते अजवाईन खाद्धी ऐ हिंग दा पानी पीता ऐ कोई फर्क निं पवा दा अंजी अंजी केह्ड़ी जगह इत्थें अंजी अंजी ठीक ऐ उत्थें बी औन्ने आं एह् फीस किन्नी ऐ थुआढ़ी अच्छा अप्वाईनमेंट लैने दी जरूरत नना अंजी ठीक ऐ पर पक्का एह्बी ऐ ना की इंफेक्शन ठीक होई जाह्ग अंजी कन्नै इक्क होर बी पेशेंट ऐ ना में कल्लै निं औना ऐ एह् आर्थो न जां इं'या फिजीशयन न अच्छा फिजीशियन अंजी ठीक ऐ फिर